ہمارے بہار میں ایسے تو بہت کھیلنے والے مشہور جگہ ہے جیسے ہمار بڑے بڑے کھلاڑی آتے ہیں پٹنہ میں پٹنہ میں بھی جیسے کھیلنے میں اچھا لگتا ہے بڑے بڑے کھلاڑی آتے ہیں وہاں پہ جھوم مطلب زیادہ آدمی تعداد کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور یہ بہانہ چلے جاتے ہیں تو اور مطلب گھومنا پھرنا بھی ہو جاتا ہے اور کرکٹرس کو دیکھنے کا سپنا جو رہتا ہے وہ بھی کھیل دیکھ لیتے ہیں ابھی ہمارے فی الحال ہی میں بہار کے اندر جو ہوکی میچ ہوا تھا باہر باہر دیس سے لڑکیاں آئی تھیں یہ بھی مطلب ہمارا بہار پٹنہ وغیرہ میں بھی سب سے ترقی کر رہا دھیرے دھیرے بہار کا نام ہر جگہ روشن ہو رہا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے بہار کے اندر ایسے ایسے چیز ہو رہا ہے کہ کھیلنے کودنے والا ہمارا بھی خواہش ہے کہ ہم کرکٹر بنیں بڑے بڑے پلیئر کے ساتھ کھیلیں پٹنہ میں جب پہلی مرتبہ ہم گئے تھے تو دیکھے تھے تو ہمارا خواہش تھا کہ اس سے آٹوگراف لیں کرکٹ کھیلیں ہکی کھیلیں ایسے بہار میں یہ سب چیز ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے بہار کے اندر بھائی جیسے باہر باہر دیش میں آتے تو دیش کا نام روشن ہوتا ہے بہار میں ہوا تو بہار کا نام روشن ہوا ہم لوگ کہیں بھی رہیں گے تو کوئی بھی ہے تو ہمارے دیش میں یہ ہوا ہمارے دیش میں ہوا ایسے کچھ بتا سکتے ہیں جو نہیں کھیلنے جانتا ہے اس کو بھی لے کے جاتے ہیں کوشش کرتے اس کو بھی لے کے جانے کا کھیلنے کھیل کو سکھانے کا اس سے فائدہ ہوتا ہے ہمارا بھی